म्हाका न्ही मुगांचें गोडशें खूब आवडटा म्हजी आजी म्हाका करून दिताली तिजे ते आजयेक लागून म्हाक आजूनीय आवड आसा हांव केन्ना केन्ना करतां मुगांचें गोडशें कशें करप मूंग पयलीं बरे निवडून घेवपाचे वेंचपाचे गुणे बिणे आसी जाल्यार उडोवपाचे बरे धुवून घेवपाचे आनी कुकराक लावपाचे चार सिटी काडपाच्यो चार सिटी काडल्यो न्हू मागीर तितूंत सोय घालपाची कांतून गोड घालपाचें सोयेचे तुकडे बारीक बारीक करून घालपाचे म्हणजे खावपाक बरी मजा येता मागीर आनी गोड घालपाचें मीठ घालपाचें आनी उकडे तांदूळ घालपाचे उकडे तांदूळ घालून त्यो चार सिटी काडूंक जाय बऱ्यो बरे उकडे तांदूळ पयलीं शिजोवंक जाये बरे तेंकां पयली सिटी काडूंक जायी मागीर मूंग घातले न्हू आनीक चार सिटी काडपाच्यो आनी मागीर गोड सोय मीठ घालपाचें आनी बरें हें करूंक जाये तें उदक तिका जाय तितकेंच घालूंक जाय आनी बरें जाता मागीर तें आनी बरें लागता टेस्टी सारकें आपणाक वेलची जायी हाका लागून जाल्यार वेलची घालप आनीक बरी लागता आनी मागीर बेस्ट जाता तें सारकें अशें मुंगाचें गोडशें म्हजें सारकें आवडटें आनी तें खावप मागीर बरें लागता सारकें बेस्ट